अज्जकल दी जेह्ड़ी जनरेशन ऐ खेती बाड़ी आह्ली बक्खी घट्ट ध्यान दिंदी ऐ सारे मतलब मेरे जेह्ड़े दादा परदादा ते पूर्बज हे ओह् सारे खेती बाड़ी करदे में सोचेआ जेह्ड़े मेरा बेल्लै टैम हून जियां सारी दुनिया ओह् ते डाक्टर इंजीनियर बनने गी लग्गी दी ऐ ते किसान बड़े घट्ट बचे दे साढ़े जेह्ड़े हैन प्राइमरी सैक्टर छोड़ियै इंड्र्स्टी सैक्टर आह्ली साइड जा दे नौकरी करदे कि अनाज़ शाज़ उगाया जाए मतलब अपनी जरूरत दा बंदा अपने पूरी करै ओह् चंगी गल्ल ऐ